अ नोंखौ इन्दि सि दागासिनो होन्ना खोनादों ओमफ्राय बेसे बेसे दामाव सेल खालामगासिनो अ औ न'आव न'आवनो दायो ना अ आंनाव इसे बुरजायैनो अरदार फैदोंमोन बेनि थाखाय लांनो होन्नानै सोंहरबाय नोंनाव ओमफ्राय आंनो फन्द्र'खानसो नांगौमोन मोनोब्लाथाय औ बेनिफ्राय जेकार मेसिनजों दायो ना आखाइजोंनो बानायो आगरखौ

गांसेयाव बेसे अ ओमफ्राय गांसेया बेसे गोबाव गोबाव लायो आंनो फन्द्र'खान नांगौमोन दसखानखौ इसे थाबनो बानायग्रोदो ओमफ्राय आरो मा मा सि दायो अ बिदन फोरखौलाय बेसे बेसेयाव फानो ओमफ्राय आरो माथानि गामसाफोर दायो नामा माथानि गामसाबो नांगौमोन माथानि गामसाखौबो आदखानसो नांगौमोन मोनोब्लाथाय ओमफ्राय आरनाइफोर दायो ना दाया बे आरनाइनि गस्ला बिदिबो माने अरदार फैदोंमोन आरो ओमफ्राय आखायजों दानाय अ गामिनिफ्राय आखायजोंनो दानाय मोनबाथाय मोजां जायो ओंखायमो सोंदोंमोन दे होनबा थाबनो माबा खालामदो हानायसिम आंनो फन्द्र'खानखौ जगार खालामना हरदो औ आं औ आंनो हानायसिम एसे थाबनो नांगौ जेसे हायो एसे थाबनो जगार खालामनानै हरदो दे